گاؤں میں گھریلو علاج موجود ہیں جو گھٹنے کے درد کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں ان میں چند اہم طریقے شامل ہیں جیسے کہ زیتون کا تیل گھٹنے کی جگہ پر مالش کرنا درد کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور گٹھیا کے پتوں کو پانی میں ابال کر چائے بناتے ہیں اور اسے پینے سے گھٹنے کے درد میں کمی محسوس ہوتی ہے اور اسی طرح سے زنجیل کو کٹ کر کے شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے بھی گٹھیا کے درد کو کم کرنے میں مدد ثابت ہوتی ہے جوہر کالا کو گرم پانی میں بھگو کر رات کو سونے سے پہلے کھاتے ہیں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے گھٹںے کی جگہ پر سرسوں کا تیل کو مالش کرنا بھی درد کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ چند گھریلو علاج ہیں جو ہمارے گاؤں میں استعمال کیے جاتے ہیں